नमस्ते हाँ बोलिए

जी बन जाएगा साठ हजार चल रहा है दस ग्राम का नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा मिलेगा आप आइए तो हाँ जैसा आप चाहेंगी वैसा मिल जाएगा अच्छा शादी कब पड़ी है अच्छा जी तो बताइए कैसा डिजाइन आपको चाहिए क्या क्या चाहिए हाँ एकदम प्योर सोना मिलेगा मैम आप आइए अच्छा तो पहले ये भी बता दीजिए कि क्या क्या लेना है आपको तो उस हिसाब से मैं भी कर के रखूँगी क्या क्या उसका वजन कितना कितना रहेगा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तब तो सारा छ सात लाख में जाएगा मैम

साठ हजार मैम प्योर है मेरे यहाँ आप क्वालिटी देख लीजिएगा चौबीस कैरेट का है तो हम चौबीस का ही लाएँगे ना जभी लाएँगे तभी तो गहना उसका बनाएँगे उसमें थोड़ा बहुत मिलावट करके ठीक है मैम तब आप आइएगा ठीक है नमस्ते